तस्वीर लेने के लिए मैं निखोन का कैमरा यूज़ करता हूँ साथ ही साथ मेरे पास सोनी का कैमरा भी है जिसे मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ मैं इसे इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि यह बहुत अच्छी क्वालिटी देता है साथ ही साथ कलर्स अच्छे निकालता है शार्पनेस काफ़ी अच्छी है निकॉन की और ये दोनों केमरे की और मुझे अच्छा रिज़ल्ट प्रदान होता है इससे